پاور بینک میں اس وجہ سے لی کہ میرے گاؤں میں لائٹ زیادہ تر نہیں رہتی تھی میں نے ایک اپنے دوست کو کہا کہ ارے بابا تم دہلی سے آ رہے ہو تو تم پاور بینک میرے کے لیے لیتے آنا اس نے بولا تو دیا صحیح کہ ہاں بھائی آپ کے لیے پاور بینک میں لے کے آؤں گا میں نے پھر وہ گھر آیا تو وہ بولے کہ بھائی مجھے خیال نہ رہا اور آپ کی پاور بینکوں کو میں نے نہیں لایا تب پھر میں نے اپنے بازاروں میں گئے اور پاور بینکوں کو خریدا جب خریدا تو بہت ہی خوشی خوشی میں اپنے گھر آ رہا تھا کہ آج میرے پاس تو پاور بینک ہے پاور بینک ہے تو آج کتنوں بھی موبائل میں چلا لوں گا تو میرا موبائل پھر سے چارج ہو جائے گا آج لائٹ بھاگ جائے یا رہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں جب پتہ چلا کہ پاور بینک سے میں نے موبائل میں چارج کرنا شروع کیا تب وہ چارج دس سے پندرہ منٹ کے اندر ہی وہ ختم ہو گیا پاور بینک جب سے لیا بھائی اتنا ٹینشن اتنا ٹینشن کہ میں نے پانچ سو روپئے کی پاور بینک لی اور وہ بھی فضول خرچہ ہو گیا اس کی بیٹری پیک اپ اتنی اچّھی ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے اپنی تو اس کی اچّّّھی ہی نہیں تھی میری خاک کرے گا وہ چارج میری موبائل کی کیا وہ خاک چارج کڑے گا ارے بھائی میرے اتنا ٹینشن ہو گیا کہ پاور بینک کو میں نے پٹک دیا اور وہیں پھینک دیا